आमच्या वा काणकोण वाठारांत हे बेत कोंडे हाचे पसून तयार केल्ली सूपां चोबे चालणी अश्यो वस्तू तयार करतात त्याच बरोबर शेतांची अवजारांय बी हांगचे बांबू किंवां नाना तरेची लाकडां वापरून तयार करतात त्याच बरोबर हांगा जे करड तयार जाता त्या कड्डा पसून बारीक तणाच्यो काडयो काडून चेपीं तयार करतात